हलो एच पी गॅस सर्वीस हांव प्रिया नायक उलयतां हालींच कांय दिसा फाटीं हांव भायल्या देसांतल्यान गोंया परत आयलां आनी म्हाका फुडल्या सप्तकांत एक गॅस सिलिंडराची गरज आसा म्हजो कस्टमर आय डी एक दोन तीन चार आनी म्हजो डिलिव्हरी एड्रेस हावज नंबर दोन तीन चार आरले मार्गांव गोवा म्हाका एका गॅस सिलींडराची गरज आसा आनी ताचो पेमेंट कसो करपाचो तो म्हाका सांगल्यार जाता कॅश करूंक जाता काय ऑनलायन पे करूंक जाता जाल्यार सांगचें